फाव डेलिभारि गथ'नो बोथोर गाज्रिसेआवबो जाग्रा आदार गोख्रै डेलिभारि खालामनायनि मोजां फिडबेक हो थासारि हमना ला नोंथां थानाय जायगायाव दिनै बोथोरा जोबोर गाज्रि आरो नों गंसे रेस्टुरेन्टनिफ्राय जाग्रा आदार अर्डार खालामदों नोंथाङा नुबायदि बे रेस्टुरेन्टआ जाग्रा जिनिसखौ डेलिभारि खालामनायाव जोबोर मोजां फाव दिन्थिदों आरो दा नोंथाङा बिथांमोननि सार्भिस आदारनि गुन रेजेरनाय गैयैनि थाखाय मोजां फिडबेक होनो सानदों नोंथाङा बै रेस्टुरेन्टनि मुं अर्डार खालामनाय जाग्रा आदार अर्डार खालामनायनि जायगा सोमोन्दै लिरनो हागौ